ہاں ہاں میڈم بولیے جی کہیے کیا پرابلم ہے کیا بات ہے اوکے آپ بولیے کیا آپ کو پرابلم ہے تو بچے چھوٹے ہیں اور اگر اپنے پاس سیونٹی کے اسٹینڈ ہے اس حساب سے وہ کلاس اینف ہونا چاہیے اچھا اچھا اچھا اور اچھا اچھا ہاں ہاں کچھ دن پہلے آپ نے وہ پینٹنگ کا بھی کہا تھا کہ دیواروں کی پینٹنگ بھی خراب ہو رہی ہے ہاں ہاں ہاں یہ تو بہت ضروری ہے ایسا کیجیے آپ کل آفس میں آئیے اور میں رجسٹر سے آپ کو جتنے بھی نمبر چاہیے ان بچوں کے پیرنٹس کے میں آپ کو دیتی ہوں اور اچھا ہوا آپ نے بتا دیا مجھے یہ سب پرابلم کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لیسٹ بنائیں کہ کس کس چیز میں رپیئرنگ کی ضرورت ہے کلاس میں کیونکہ نیکسٹ منتھ ہمارا انسپیکشن ہونے والا ہے تو مجھ کو یہ بات مینیجمنٹ کے سامنے رکھنی ہی تھی تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ اگر مجھے تمام پرابلمس معلوم ہوں کہ کلاس میں کیا کیا رپیئرنگ یا امپرومنٹ کی ضرورت ہے آپ ایک لیسٹ بنائیے اور وہ لیسٹ لے کر کل آپ میرے آفس میں آئیے میں آپ کو ہاں نمبر بھی دیتی ہوں اور یہ لیسٹ جو ہے وہ مینجمنٹ تک یہ بات بھی پہنچاتی ہوں کہ ہمیں یہ سب چیزوں میں امپرومنٹ چاہیے میں آپ اراؤنڈ ٹین او کلاک آئیے نا میں ٹین او کلاک اویلیبل رہوں گی آپ کو تمام جو بھی ڈٹیلس چاہیے میں کلرک سے بول کے فون نمبر وغیرہ بھی آپ کو پروائڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ہاں تھینک یو